साढ़े जीवन बिच्च आर्ट इक जरूरी रोल प्ले करदा एह् पूरी दुनियां च बी समझने च बी मदद करदा ते एह् इक साढ़े कल्चर दा बी बड़ा बड्डा जरूरी हिस्सा आक्खी सकने अस ते एह् आर्ट दे थ्रू लोग अपने जेह्के अस बोल्लियै निं सुनाई सकदे केईं बारी सोची समझियै निं जिसलै ते कोई बारी लोग उस दा आर्ट लाइयै गै पता लाई ओड़दे कि इक बंदे केह् केह् नुहाड़ी इक पेंटिंग बिच्च ड्राईंग जां पेंटिंग कीती दी इस बंदे केह् सोचे दा होग ते एह् आर्ट दे थ्रू गै अपना आदमी पूरा इमोशन कड्ढियै रक्खी ओड़दा पूरा इमोशनल ते इस दे कन्नै गै आर्ट कन्नै गै नमें नमें तरीके होंदे न नमें नमें ऐक्सपिरियंस करदे लोग तरीके करदे लोग कि ते इक दूए नै गल्लबात करनी बी जरूरी ऐ उसी बी अवा दी आर्ट ते इसी बी अवा जा आर्ट ते एह् तोह्ड़ा हौंसला अफजाई दी बी थोह्ड़ा इक बंदे बड़ा सोह्ना आर्ट कीता उसी बड़ा सोह्ना होर कांफिटैंस बधदा थोह्ड़ा होर अच्छा करने होर अच्छा करने ते अज्ज कल आर्ट ते बी बड़े बड्डे बड्डे प्रोग्राम होंदे बड़े बड्डे बड्डे ऐगजिवेशनां बी होंदियां न बड़े बड़े शो बी चलदे न एह्दे बिच्च ते कन्नै लोग एह्दे च अपना जेह्ड़ा अस राय दिन्ने कुसै गी ऐक्सप्रैशन जेह्ड़ा बड़ा खु'ल्लियै आई सकदा इस आर्ट कन्नै अगर तुस खु'ल्लियै बोल्ली गै निं सकदा कोई अज्जै दै जमान्नै कोई कोई लोग ऐसे बी होंदे जेह्का अपना राय जेह्का अपना सुझाव ऐ खुल्लियै निं रक्खी सकदा ऐ इस सोसाइटी च ते सोसाइटी इयां बी निं समझदी ते अस बंदे ते कोई बी बंदा ओह् आर्ट दे थ्रू अपनी पूरी गल्ल बात रक्खी सकदा कि ऐसी गल्ल निं ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ ते एह् ऐ अज्ज कल परानी परानी कताबें बिच्च गै आर्ट दे थ्रू दस्सन ते बच्चे अज्ज कल न ओह् कताबें च आर्ट दियां कताबां जां तुस इ'यां आर्ट दियां कताबां रक्खो ओह् दिक्खियै पैह्चानदे कि एह् चीज केह् ऐ एह् चीज केह् ऐ उस्सै थ्रू गै अगर तुस आर्ट गी आखो ते एह् सोसाइटी दा बड़ा गै जरूरी हिस्सा ऐ ते तुस आर्ट तुस हर कुतै अज्ज कल बड़ा गौ रोल प्ले करा दा ते एह् सोसाइटी आस्तै बी ऐहम रोल गै प्ले करा दा जेह्के आस्तै तुस कुछ बी कुछ बी रक्खी सकने परानियां परानियां क्हानियां गै हियां ओह्दे बिच्च तुस बड़े बड़े सोह्ने ऐगजिविशन चलदे बड़ी बड़ी परानियां पेंटिंगां होंदियां लोकें दियां ते साकरे जेह्का आर्ट आ अज्ज कल बच्चें गी निक्की निक्की क्लासें शा स्टार्ट ऐ ते एह् इक बड़ा रोल प्ले करदा साढ़ी सोसाइटी च